नमस्ते कौन

केह् प्राब्लम ऐ तुसेंई ते तुस की नि आए दे हे स्कूल ते तुसें पैह्ले सनाना चाहिदा ही न स्कूलै गी टीचर ने ते शॉर्टेज कड्ढनी गै ऐ

ते फ्ही उसी आह्नना कुन्नै हा में आहनेआं उसी कल ठीक ऐ लेइयै आया उसी लेइयै आह्गी ते तेरी शॉर्टेज पूरी होनी नेईं ते नेईं फ्ही तेरी अटेंडेंस नी लग्गनी ठीक ऐ खोह्लेआं हून कदूं आना स्कूल तो कालेज कल आई जायां फ्ही शामीं ठीक ऐ दो दो त्रै बजे धोड़ी ठीक ऐ फोन फोन फोन मैडम फड़ांदी तुसेंई अच्छा ठीक ऐ में गल्ल करनियां उं'दे कन्नै ठीक ऐ ओके